तुमकां संद मेळ्ळी जाल्यार भारता भायर खंय भोंवडेक वचपाक आवडटलें कित्याक म्हाका जर भारता भायर वचपाक भोंवपाक वचपाक जर संद मेळ्ळी जाल्यार म्हाका न्युजीलँडाक वचपाक आवडटलें म्हाका ल्हानपणा सावन न्युजिलँडाच्यो गजाली हांवें आयकल्यात आनी थंयचे फोटो हांवेंन पळयल्यात थंय वातावरण खूब सुंदर आसता थंय केन्ना केन्नाय झेल पडटा तर केन्ना केन्नाय बरें वत आसता आनी हांवें अशें आयकलां थंय एका गिमाक गीम जेन्ना सुरू आसता तेन्ना थंय दीस बरोच व्हडलो आसता आनी रात ल्हान आसता आनी वातावरण खूब सुंदर आसता थंय पळोवपाचे जागे खूब सुंदर आसात आनी हांवें जें आयकलां ताचें वयल्यान म्हाका न्युजीलँडाक भोंवपाक वचपाक खूब उमेद आसा